हम कपड़ा मङ्गेहुँ मीशोपर से कपड़ा नीक नहि कलर नहि नीक यए आओर ओ कपड़ा फटल अछि हम ओकरा वापस करय चाहैत करैत छी